नमस्ते क्या परेशानी है ठीक है आइए हमारे हास्पिटल में हर सुविधाएँ हैं और जो दिक्कतें होंगी हम आपकी समस्या को हल करेंगे जो है आइए और परेशानियाँ अपनी सारी ठीक है तो हम एंबुलेंस अपने हॉस्पिटल से भेजें अपना पता आप बताइए और कब से दर्द हो रहा है आपको आपको फोन करना चाहिए था ना हमारे हास्पिटल का नंबर था आपके पास ठीक है मैं एंबुलेंस भेज रहा हूँ आपके यहाँ जा रहा है हमारे यहाँ से एंबुलेंस और सारी सुविधाऍं हमारे यहाँ हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह ब्लड जाँच आक्सीजन वगैरह इसके पहले भी आपको कोई दिक्कतें हुई थी अच्छा तो आप कहीं जांच करवाई थीं कि नहीं तो आप अल्ट्रा आप अल्ट्रासाउंड करवाइए पहले

उसका रिपोर्ट लेकर आइएगा अगर ये आपको दिक्कते हों तो हमारे भी हास्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं और यहाँ भी आपका अल्ट्रासाउंड हो सकता है जाे है और वहाँ प्राइबेट से कम चार्ज हमारे हास्पिटल में आपको लगेगा जो है तीन सौ रुपए हमारे हास्पिटल में लगेगा जो है और मेरा एंबुलेंस पहुँचने वाला है बस पाँच मिन्ट में आपके पास मेरा एंबुलेंस पहुँच जाएगा हमारे यहाँ सभी सुविधाऍं हैं जो है कोई परेशानी यहाँ अच्छे अच्छे डाक्टर डाक्टर भी हैं और नर्स भी हैं आपके सेवा में उपलब्ध रहेंगे आप घबड़ाइएगा मत जो है

और किसी चीज का चिंता आप मत करिए सारी ठीक हो जाएंगी हमारे यहाँ व्यवस्था सब एकदम ठीक ठाक है बस पहुँचने पहुँचने ही वाला है जो है बस दो पाँच मिनट में आपके पास एंबुलेंस मेरा पहुँच जाएगा जो है ठीक है और आराम से उसमें बैठ के और आइएगा अपना करवा लीजिए और बीमारियों से अपना दूर हो जाइए आप लोग ठीक है हम दवा हम दवा देंगे ठीक है ठीक है ओके